कुरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिससे व्यक्ति को सर्दी जुखाम और साँस लेने जैसे समस्याएँ होती हैं यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ट्रान्सफर हो जाता है इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बोलता है और यही कारण है कि पूरे देश में कोरोना कि वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना कि वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और और यह समस्या सर्दी जुखाम आदि कि वजह से होती है जैसे कि इससे बचने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार जुखाम साँस लेने में तकलीफ नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएँ होती हैं यह वायरस एक दूसरे में बहुत आसानी से फैलता है इसलिए इससे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए यह एक दूसरे में भी बहुत जल्दी बहुत जल्दी फैलता है एक दूसरे के हाथ मिलाने से या फिर एक दूसरे से अटैच होने से बहुत जल्दी यह रोग फैलता है इसकी वजह से लॉकडाउन भी लगा था कोरोना वायरस की वजह से कोरोना वायरस की वजह से इसे लेकर बहुत सावधानी भी रखनी चाहिए यह वायरस दिसम्बर में सबसे पहले चीन में आया था तब से यह बहुत तेज़ी पूरे देश में फैल रहा है सबसे पहला लहर तो ये सबसे पहला लहर आया फिर दूसरा लहर फिर तीसरा लहर सामने आया सर बीमारी के लक्षणों की बात करें तो सामान्य में सर्दी जुखाम निमोनिया जैसा होता है इससे गले का संक्रमण होता है यह वायरस एक दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है और बड़ी तेज़ी से पूरे देश में फैल रहा है कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए लोगों से कम हाथ मिलना चाहिए साफ़ सुथरा रहना चाहिए और कुपोषण जैसे कि लोग टीकाकरण नहीं करवाते हैं उन्हें टीकाकरण करवाना चाहिए टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं उनको पोलियो लगवाना चाहिए और इंजेक्शन लगवानी चाहिए पोलियो अगर टीकाकरण नहीं करवाएँगे तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं